جی السّلام علیکم یہ اپولو فارمیسی میڈ پلس سے ہم بات کر رہے ہیں بتائیے ہاں ہاں بالکل ایویلیول ہوگی نام بتا دیجیے آپ اُس کا ویسے ہم دیکھ لیتے ہیں آ ہاں

تو اچھا ٹھیک ہے ہاں دونوں ہی ہمارے پاس ہیں آپ بتا دیجیے کتنے دِن کی چاہیے اور کتنے وقت کا آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کھانے کے لیے پندرہ دِن کے لیے چاہیے آپ کو اور کتنے وقت کا آپ کو دِن میں ڈاکٹر نے بتایا ہے کھانے کے لیے اچھا صُبح اور شام ٹھیک ہے دیکھیے ایک دوائی آج کی جو ہے ایٹن اوا ہینڈریٹ ایم جی یہ تو آپ کے یہاں پر بالکل وہی ہے لیکن جو دوسری والی ہے آپ کو فارمولا سیم مل جائے گا پر نام نام اُس کا دوسرا رہے گا تو کوئی دقت ہاں تو آپ پھر میچ کر لیجیے گا یا اپنے ڈاکٹر کو دکھا لیجیے گا ایسے کوئی دقت نہیں ہوگی ہاں ہاں تو آپ تو دے دیں نہ وہ دوائی کہ نہ دیں اچھا ہاں تو ہم اُس کی فوٹو آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ ڈاکٹر سے بات کر لیجیے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں ہم